एक बाइकर को यात्रा करने से पेहले सावधानियाँ रखनी चाहिए

वह अच्छे से कम कर रही है कि नहीं और अच्छे रास्ते का चयन करना यातायात मौसम का ध्यान रखना और हमें ऐसा रास्ता लेना चाहिए जो ऊबड़ खाबड़ ना हो और अच्छा हो जिससे यात्रा करने में हमें परेशानियाँ ना हों और एक बाइकर के रूप में हमें ऐ अनेकों तरह की सावधानियाँ रखनी चाहिए जैसे सर बरसात का मौसम हो तो हमें छाता या बरसाती का उपयोग करना चाहिए और गर्मी का मौसम हो तो हमें अपनी सावधानियाँ बरतनी चाहिए जैसे हमें और एक बाइकर को एक बाइकर को हेलमेट का यूज़ कर मतलब उपयोग करना चाहिए और गर्मी में उसको चश्मा और एक कपड़े का यूज़ करना चाहिए जिससे धूप से बचने के लिए और हमें समय समय पर यात्रा करते समय पेट्रोल का ध्यान रखना चाहिए और हमें जंगल का रास्ता नहीं लेना चाहिए और जंगल का रास्ता हम ले भी रहे हैं तो हम ऐसे मतलब वहाँ से जल्दी निकलें ताकि हमें जंगली जानवरों से सामना ना करना पड़े और हवा और पानी जैसे मौसम को हो अगर तो उसमें हमें एक जगह पर खड़े हो जाना चाहिए झाड़ पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए और हमें अच्छे से अपने यातायात को कन मतलब यात्रा करने के लिए हमें पानी वगैरा सभी